भारताचें येरादारी म्हणल्यार पयलींच्या काळार बैलगाडीचो वापर जातालो जशें जशें आदुनीक जाव जावपा लागलें तशें म्हणल्यार गाडयो मागीर ट्रेन बस एरोप्लेन हॅलिकॉप्टर अशें वेगवेगळें ट्रांसपोर्टेशन जावपाक लागलें आतां चेलँजीस म्हणल्यार जशे जशे लोक वाडत वता तशे तशे गाडयोय वाडत वता आनी रस्त्यांचेर खूब गर्दी जाता ते म्हणल्यार ही गर्दी कमी करपा लागून आमी पब्लीक ट्रांसपोर्टेशन खूब वापरचें ही गरजेचें आसा तशेंच ट्रेनीन जे लोक ट्रॅवल करतात ते खूब नाका जाल्ले जशे ट्रेनीच्यो वस्तू चोरून व्हरता आनी हाका लागून खूब गोवोमँटाक लुकसाणूय जाता